आनो माबा बासन नांगौमोन बे माने ओइ हाबायाव होनो बाल्थिं एसे मिडियाम साइज नांगौमोन देह होनबालाय ओमफ्राय मा माथो दङ दालाय मान खालामनाय बासनफोरा

आरो बेलेकफोरबो गैया नामा बेलेक

ओमफ्राय मा माथो दाम बेफोरो डेक्सिफोरा

ओमफ्राय स'सपेनफोरनि दामआ

मिडियाम साइजखौ

ओमफ्राय ओरैनोबालाय थोरसि लथाफोर गैया केजि मा दाम ओमफ्राय आरो थोरसिफोरा

ओमफ्राय आरो बे जग ओमफ्राय आरो बै मा होनो लेन्थन लेम्पफोरा बेफोरो मा दाम

माबा बांसिन मोजां मिडियाम साइजखौ लायोबा जेनेबा मिडियाम साइज लायोबा बाहाय मिलायनो हायो दामफोरजोंबो बिदि आरो ओमफ्राय आरो बेलेक बुस्तु फानथावना गैला नांनायाथ' गोबां नांगौ हाबायावल' नङा न'खराव बाहायनाय बासन पत्रआ जेनेबा स्टिलफोर जगफोर बेफोरबायदि बेफोर नांगौमोन आरो जागोन दे दा टाइम मोनबा थांगोन बेसेबां टाइमआव थांनो हायो ओं ओमफ्राय आरो बेलेक बेलेक जिफोरखौ फाना नामा अह गासैबो औ दे होम्बालाय आं उनाव लायनोसै जा बासन बिदों बेफोर बासनफोरखौ औ ओं दे होनबा दोन्थ'नोसै दे औ दे जागोन